सबि आखिनायनि बेलायाव जोङो जायफ्रा सबि आखिनो गोसो दङ बा आखिनो सोलोंहांदों बिथांमोनहा सबि आखिनायनि लोगो लोगो जों सबि आखिनायनि किसुमान फरमुला दङ बेफोरखौ जों इसे सोलोंना लानांगोन एबा जों भारत बरस'नि बा आसामनि मोजां मोजां आरटिस्टफ्रा मा धरिनि सबि आखिदों आरो मा कनसेप्ट लानान सबि आखिदों बेफोरखौबो जोङो स्टाडि खालामोब्ला बा गथै प्रिथिबियाव टेलेन्टेद टेलेन्टेद आरटिस्टफोर दङ बिसोरनि माबाफोरखौबो जोङो आदब खायदाफोरखौ सोलोंनानै माबा लायोब्ला अब्ला जोङो सासे सासे मोजां महरगिरि जाहैनो हानायाव जाहैनो हानाय मोनसे बभिश्व'त दङ